जय झूलेलाल मेम

जी थींदो आहे असां वटि ऑक्सीजन फ़ेशियल हा हा थींदो आहे असां वटि ई थींदो आहे हो फ़ेशियल असां वटि ई थींदो आहे ॾिसो थ्रेडिंग में त कोई एतिरो हो कोन्हे लेकिन फ़ेशियल जो हा कम से कमु मतिलब करिश्मा रावत जो आहे त हो फ़ेशियल थोरो महांगो पवंदव भेण न न कुल न न न तव्हांजी अखियूं बंदि हुजनि या कुझु बि हुनसां तव्हांखे कोई मतिलब कोन्हे लेकिन असां तव्हांखे पूरो प्रोडक्ट सामने ॾेखारे करे ऐं उनके कीअं असां लॻाईंदा आहियूं छा करे कीअं फ़ेशियल कयो अथऊं पूरो असां तव्हांखे ॾेखारे करे पोइ हीअ करदासीं उनजी पूरी गारंटी आहे तव्हांजी स्किन के कोई बि दिक़तु न थींदी कंहिं तरह जी बि दिक़तु न थींदी छोकि मूंखे कस्टमर कोई तोड़ण हा असां कयो आहे हिक न असां कम से कमु सत अठ ॼणण जो कयो आहे असांजे पास हिते मतिलब की कस्टमर जा रिव्यू रिव्यू थींदा आहिनि त तव्हां अची करे हिते असांजा रजिस्टर बि ॾिसी सघंदा आहियो रिव्यूज़ बि उनजा चैक करे सघंदा आहियो तव्हां ऑनलाइन बि वञी करे असांजा रिव्यूज़ ॾिसी सघंदा आहियो बेसिकली हिते ई हीअ वारो फ़ेशियल तव्हां चैक करे सघंदा आहियो इनजा अघि पंजतालीह सौ अथव हा त उनजा रिव्यूज़ बि त वञी करे ॾिस न असां बि त पतो कयूं था न कोई हिते हुते जो कोई न कयूं था जंहिंमें करिशमा रावत जो फ़ेशियल कोई मज़ाक थोरी न आहे एतिरो बढ़िया उनजो फ़ेशियल आहे उनजो सभु कुझु आहे सॼा उनजा जेके बि प्रोडक्ट आहिनि एतिरा बढ़िया आहिनि त मां उनखे ईअं ई थोरी न करे रखंदमि अगरि बगल वारी करेव थी सुठे घटि में करेव थी तव्हां भले सदाईं उते करवाए वठो असांखे कोई दिक़तु कोन्हे त मां तव्हांखे त पूरी गारंटी ॾियांव थी की तव्हांजी स्किन खे जरी सी बि कोई दिक़तु न थींदी कोई बि रेशिश या कुझु बि न पवंदव तव्हांखे सभु तव्हांखे चवां त थी की पहिरीं तव्हां अची करे भले मुंहिंजा रिव्यूज़ हिते अची करे ॾिसी वठो ऑनलाइन ॾिसी वठो जीअं तव्हांखे सम्झि में अचेव चओ त मां तव्हांजी कस्टमर सां तव्हांखे ॻाल्हाराए ॾियांव तव्हांखे कोई बि तरीक़े जी दिक़तु न थींदी भले हा हे हे अहिड़ो फ़ेशियल आहे जेकि हर स्किन ते बढ़िया तरीक़े सां हली वेंदो आहे कोई बि इनमें परेशानी न हूंदी आहे छोकि मां ऑलरेडी पंहिंजे मथों बि या पंहिंजी जेतिरा बि मूंहिंजा हिते स्टाफ़ आहिनि मां हुननि जे मथां सभिनि जी पंहिंजी पंहिंजी स्किन हूंदी आहे अलॻि अलॻि स्किन हूंदी आहे त केवल हिक कस्टमर ईंदो त हुनजी बि स्किन ते मूंखे जांचणो पवंदो हिन लाइ मां पंहिंजे पंहिंजे स्किन ते और पंहिंजे लोवर स्टाफ़ के स्किन ते बि ट्राय करे ॾिठो आहे उनजो पोइ मां हिनजो प्रोडक्ट वठियो आहे न त हूअं पंहिंजो हे हे वारो प्रोडक्ट एतिरो महांगो प्रोडक्ट त मां पंहिंजे सलून में न ही रखां छोकि मूंखे पंहिंजा कस्टमर तोड़णा न आहिनि बल्कि वधाइणा आहिनि अच्छा त ॾींहं जे बारे में तव्हांखे टाइम फ़िक्स अथव न तव्हां मूंखे पंहिंजो नालो ॿुधाइ सघंदा आहियो जी ॿुधायो अच्छा और तव्हांजो नम्बर हे ई अथव न मां हिनखे बिल्कुलु अच्छा ठीकु आहे त तव्हांजी बुकिंग पक अथव न बिल्कुलु बिल्कुलु जी तव्हां अची करे रिव्यू ॾिसो त पढ़ी वठो रजिस्टर बि तव्हांजे साम्हूं खोले करे रखदीमाव प्रोडक्ट बि तव्हांखे ॾिखारे रखंदीमाव उनखां पोइ ई भले तव्हा करवाईंजो मूंखे कोई दिक़तु कोन्हे जी बिल्कुलु जय झूले